तऽ लोकके एम सी होइ छै तऽ प पहिने होइत रहैय अथि लैत रहै आब तऽ सरकार अथि केलकै सभ चीज लऽ कऽ देलकै लऽ कऽ तऽ बिमारी होइ छै तऽ हमे आर डॉक्टर हियाँ जाइ छी इलाज करै लए जाइ छै पहिने रहै लोक लय कपड़ा लएय आब तऽ कपड़ा तऽ नहि छै आब तऽ पैड लैत छै इसभ लैत छै तऽ ओसभ लऽ कऽ तऽ घरपर लोक कहै छै जे आब इसभ नहि होइ छै सरकार तऽ किछुके करतै तभिए ने मुखिया प्रमुख बनै छै सेसभ कोनो काम नहि साथ दै छै इसभ तऽ होयके चाही इसभ साथ नहि दै छथिन तऽ इसभ भेलै मुखिया भेलै प्रमुख भेलै सभ अपने बनबै छै पानिके व्यवस्था नहि करै छै इएह अथि खानाके अथि व्यवस्था नहि करतै से भेलै मदति करयके चाही मदति नहि केओ सरकार करै छै इसभ होयके चाही घरपर लोक गरीब दुखिया की करथिन जँ करयके चाही इसभ प्रमुख मुखिया भऽ कऽ किछु नहि करै छथिन खायपर मङ्गिया भोट मदति नहि करै छथिन सड़क आन बान नहि बनबै छथिन इसभमे खाइ छथिन महिलाके लोक की कोनो अथि होयके चाही करयके चाही इसभ होइए नहि की कहै छै तऽ महिना होइ छै लोक होइ छै तऽ लोक कपड़ा पहिने लैत रहय कपड़ा नहि लै छै आब तऽ अथि पैड लै छै वइसे ही होइ छै उएहमे बिमारी हो जेतै तऽ जाइ छै अस्पताल जाइ छै दबाइ बीरो करै छै तऽ सभमे तऽ मदति होयके चाही सरकारकेँ करयके चाही इसभ होइ नहि छै इसभ नहि ने ठीक भेलै इसभ महिलाके खाना पीना बनबै छै भात रोटी बनबै छै सबजी रान्है छथिन नून दै छै तेल दै छै मसाला दै छै सभ दै छै इएहसभ नहि होइ छै रोटी बनबै छै इसभ करयके चाही इसभ होइ छै रोटी सोहारी बनओलक रोटी बनओलक मक्कइके रोटी बनओलक सबजी बनेलक नून देलक मसाला देलक पानि दिया देलक भुजलक सभचीज कयलक इएहसभ नहि होइ छै सभके